हॅलो आं बाबा पाडेकार विशांत रे हांव मरे माशे सान साकून मरे सुजाता नायक म्हणू उलयतां आमचे मरे माड माड पाडपाचे आसा रे आरे आज इतले पाडेकार सोदले रे एकटोय पाडेकार म्हाका मेळना हांगा मागीर आमकां पयर दिसता तूं आमगे शेजरां आयिल्लो न्ही शेजरां पाडपाक आयिल्लो न्ही होय ताणेंच मागीर तुजो नंबर दिलो म्हाका म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आरे कोणूच मेळना रे पाडेकार कोणूच मेळना आपोवपाक जाय बरोबर होय होय पूण बाबा एक सांग म्हाका ती मेळना म्हणटा खरें कोण ह्या कामाक येना म्हणटा खरें आनी तुमचे कितेंय पोटाचें जाता रे म्हयनो सुट्टा दिसावडो सुट्टा आं म्हळ्यार तुमी घेवन बसले म्हण करता तुमी ते नाल्यार तुमीय सोडटा आशिल्ले

तुमगे भुरग्यां बी होय हय देवा आरे बाबा फुडें म्हळ्यार आमगेलीं हीं भाटां बेसांचो व्हडलो प्रस्न उपस्थीत जातलो मरे पाडेकार ना जाल्यार हांव तशें म्हणना हीं मशीनां बीन सोदपाक खंय वयचें पडटलें गवरमॅट दिता

म्हगेलें जवळ जवळ पंच्यात्तर सुमार माड पाडपाचे आसात आनी तुमी एक माड हय पूण हांव म्हण्टा सत्तर म्हळ्यार खूब जालना बाबा पळय मातशें खूब जालना सत्तर म्हणना फुडें बरें बरें या यो मात्सो मुद्दम आं फाल्यां